गोंयांत खुबशीं थिएटरां आसा जशीं की आयनोक्स झी स्क्वेर सिने सम्राट तशेंच सिने कम्ला आतां एट्रियम मॉलांत नोव्हेल्टी सिनेमा तशेंच

पयशे बी आसा तशे जो मध्यम वर्गाचो मनीस आसा तेका अफोर्डेबल आसा तशे